اگر کوئی فوٹوگرافی کو بطورِ شوق یا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے مشورہ لیتا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ اچّھا سے اچّھا اچّھا سے اچّھا اچّھا سے اچّھا کیمرہ لے ڈی ایس ایل آر ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے وہ کافی اچّھا کیمرہ ہوتا ہے اور اس سے بھی اچّھے کیمرے اس کیمراز ہوتا ہے جیسے کہ آئی فون کا کیمرہ ہو گیا بہت اچّھے اچّھے کیمرے ہوتے ہیں اور میں تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ آئی فون کا بھی کافی اچّھا کیمرہ ہوتا ہے اس کے پکس لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو کافی اچّھی پکس آتی ہیں اور وہ اپنی پکس کھینچ کر اپلوڈ کرے جیسے ہماری ویب سائٹ ہیں شوسل میڈیا پر فیس بک ہوا انسٹاگرام ہوا جو بھی ہوا پن ٹرسٹ وغیرہ پلیٹ جو ہوا ہم اس پہ پوسٹ ڈالیں گے تو کافی کمنٹس آئیں گے کیونکہ اس کیمرے سے کھنچا ہوا ہے کافی اچھی کلینر بلر بھی نہیں ہے کافی اچھا فوٹو آ رہا ہے تو ہم یہی بت ہم بتا کوئی کوئی تو بتا بھی بتاتا بھی نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کیمرے سے کھینچا ہوا ہے اور اپنی پکس اپلوڈ کریں ہر ویب سائڈ پر ڈالیں اس کے کمینٹس آئیں گے اچّھے اچّھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کمینٹس پڑھیں کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے فالوور اینڈ فالوور فالوور بڑھیں اور کمنٹس بڑھیں اینڈ لائک بڑھیں اس پر لائک آئیں گے اچّھے اچّھے اس پر اچّھے اچّھے لائک آئیں گے اور اس پہ انسٹاگرام پہ ڈالیں اپنے پکس اور فیس بک پر ڈالیں اور اچّھے اچّھے اس پہ کمنٹس آئیں گے اور زیادہ تر تو آئی فون کے پکس بھی اچھی آتی ہیں اس پہ بھی ڈال کے ہم دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی ہم ڈال سکتے ہیں ویب سائٹ پر انسٹاگرام کے پک بھی اس میں جو فلٹرس ہوتے ہیں نارملی پک بھی بہت اچّھی آتی ہیں آئی فون میں تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ آئی فون بھی اچّھا کیمرہ ہے اور کوئی اور سا کیمرہ بھی ڈی ڈی ایس ایل آر بھی اچھا کیمرہ ہے تو آپ اسی سے کھینچیں اور اپنی پکچر اپلوڈ کریں ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پر یو ٹیوب وغیرہ پر ویڈیو بنا بنا کر ڈالیں تو آپ کی کافی لائکس آئیں گی اور کافی کمنٹس آئیں گے آپ کے فالوور بڑھیں گے